तुसें सारें गी मेरा नमस्कार मेरा में पारू शर्मा नां ऐ पारूल शर्मा में तुसें गी अज्ज रुट्टी दे बारै च दस्सना चाह्न्नां कि एह् जनानियें दा कम्म नीं ऐ इस्सी मर्द बी बनाई सकदे मिली जुलियै कम्म करना होऐ घर च ते घर बल्कि ठीक रौंह्दा ठीक रौंह्दा खुशियां रौह्दा में बचपन दा दिखदा आवै दा कि मेरी फैमली मेरी मम्मी जेह्कियां न ओह् रुट्टियां बनांदियां न कदें कदें पापा बी बनांदे ते कदें मेरी भैन बी उं'दी मदद करी ओड़दी उनेंगी दिखदे दिखदे अ'ऊं रूट्टी बनाना सिखी ऐ अ'ऊं बी बड़ी शैल रुट्टी बनाना होन्नां ते ते एह् जरूरी नेई केह् ऐ खाली जनानियां गै ओह् करन रूट्टी बनान घरै च मर्द बी बनाई सकदे कि कम्म जेह्का होंदा ओह् मिली जुलियै गै होंदा ते असें बचपन कोला बनाने होन्ने में चौथी पढ़दा हा अदूं सिक्खेआ हा मम्मा कोला ओह् बनांदियां हियां उ'नेंगी दिक्खियै दिक्खियै में बी बनांदा हा जदूं घर कोई आंदा हा ते मम्मा गी ओहदे कोल बठांदा हा उनदे कश चा पानी अ'ऊं आपूं बनांदा हा ते सारें गी अच्छा लगदा हा मम्मा गीओह् करदियां हियां शाबाशी दिंदियां ते जोह्का एह् कमम ऐ रुट्टी दा सारें करना चाहिदा हून जोह्के जियां धामां होंदियां उत्थै जनानियां थोह्ड़े न जंदियां मर्द जंदे बनाने गी उत्थै बोटियें दा कम्म होंदा में बड़े बार पापा होरें कन्नै मेरे पापा आपूं बोटी न ओह् बी रुट्टियां बनांदे उत्थै जाइयै कम्म जेह्ड़ा ऐ रुट्टी दा ऐ सारें करना चाहिदा